हां हैल्लो भैया रूम ऐ थोआड़े होटल भैया डबल बैड चाहिदा केह् केह् फैसिलिटी ऐ अच्छा डबल बैड चाहिदा डबल अच्छा ठारां सौ डबल बैड दा और बाकि टी वी वगैरा जनरेटर जिल लाइट जाग जनरेटर वगैरा ऐ नां ठीक ऐ ते ठारां सौ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं एह् चाहिदा कोई दस तरीक तक्कर अगले म्हीनै ठीक ऐ ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ